हा बिजलीअ जे बिना त जीअं ई लाइट वेंदी आहे त ॾाढो परेशानु थी वेंदा आहियूं वेंदा आहिनि घर में इनवेटर त आहे पर टी वी ऐं ॿियूं शयूं त हिकु बि शयूं त हलनि कोन थियूं इनवेटर ते ज़रूरी ज़रूरी कम ई थी सघंदा इन कपिड़नि जी मशीन चालू कोन थी सघंदी आहे न प्रेस थी सघंदी आहे जेसीं ताईं लाइट अचे न को टी वी ॿार ॾिसी सघंदा आहिनि उन जे बिना ॾाढो परेशानी थी वेंदी आहे असांजा अजमेर में त गर्मीयुनि में त ॾाढो लाइट वेंदी आहे टे टे चारि चारि कलाक वेंदी आहे उन जे करे सभिनी कमनि खे ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आहे ॾाढी घर जे कम में लेट थी वेंदी आहे केतिरा दफ़ा टा टाटा कंपनी लेखनी रखियो आहे इन जो ठेको हुते सूचना करिणी पवंदी आहे हर वारी फोन करिणो पवंदो आहे भाई लाइट कंहिं महिल ईंदी हेॾीमहिल फोन जो जवाबु न मिलंदो आहे केॾीमहिल त कोई कॉल जो जवाबु मिलंदो ई कोने